हा आं आच्चा आं प्रफुल बर' आच्चा औ निउट्रिसन दा जोंनि माबाफोराव गामिफोराव दा मानसिफोराथ' हेल्थनि सायाव खोब सांग्रां नङा सांग्रां नङा बेनिखायनो जितु एकदम थिकलि जितु जोंनि आखाइआव मोननाय जितु डायेट रुटिन बे मेनु जितु डायेटनि माबा दङ बे मा माबायदि जानाय बे माबायदि जानाया मोजां

आच्चा थेंक इउ

आच्चा दा बाथ्राया जादों थेंक इउ फर दा इनफर्मेसन किन्तु बाथ्राया जादों नोंथाङा जिखिनि बेयाव दा फोसावबाय हा जेखिनि बुथिदों बेखिनि जादों एकदम रुटिन बाउण्ड हा रुटिन बाउण्ड रुटिन बाउण्ड आरो जायफोरा जोंनि बायदि माबायाव थायो बेफोरनि थाखाय किन्तु जायफोर जोंनि माने जितु सरासनस्रा जोंनि जेनेरेल जिफोरो पिपोल हा बिथांमोनासो बेबायदि एसे रुटिन बाउण्ड जानायनि बिथांमोनहा बेबायदि माबा गैया उपाय उपाय गैया खामानि थायो मायो आच्चा

दा नङा दा बाथ्राया जादों जे आलमन्द बे सालाद गाजर ताजर बे जोंहा जिथु एकदम निखाउरि बे निखाउरिफोरनि थाखायथ' बे माने माबा जायो

आच्चा थेंक इउ देह थेंक इउ दे देह